दौड़ने से जैसे हम लोग कभी फुटबॉल भी खेलते हैं क्रिकेट भी खेलते हैं और ये जिसे उड़ी डाँकना होता है वो भी हम लोग खेलते हैं तो इससे हम लोगों का स्वास्थ्य इतना अच्छा रहता है कि क्या हम बताएँ और इससे हम लोगों को बहुत ही फायदा रहता है कभी तो हम लोग बीमार नहीं पड़ते दूसरी चीज और स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है न तो डाक्टर के पास जाना पड़ता है उससे हमेशा हमारी शरीर की ताजगी बनी रहती है लेकिन उसके लिए भोजन भी अच्छे अच्छे चाहिए जैसे दूध हुआ दही हुआ विटामिन चीज हुआ फल फूल हुआ दाल चावल हरी सब्जी ये सब इत्यादि चीज के लिए आवश्यकता होती है तो दौड़ से कई कारण फायदा होते हैं जैसे जहाँ भी घुटने में या हाँथ पैर में दर्द रहता है वो सब सारी खत्म हो जाती हैं दौड़ने से हमको स्वास्थ्य अच्छा लगता है और दौड़ने से हमको शारीर हमारी एकदम हल्की रहती है कभी भी हमको किसी चीज की महसूस नहीं होती कि हमारे शरीर में ये तकलीफ है हमारा जो है पेट भी साफ रहता है भोजन पानी भी हर चीज स्वस्थ रहते हैं और दौड़ने से कई लाभ होते हैं